اسلام و علیکم خیریت سے ہیں جی الحمدللہ اپنا بتا اپنا بتائیے اور اور سب بھی بڑھیا ہے اور پڑھائی کیسی چل رہی ہے تو انٹر تو ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے آگے کی پڑھائی اچھا کوئی اچھی کالج ہے کھگڑیا میں آپ اچھا آپ کی سہیلی رہتی ہے کا وہاں پہ ایک کوئی سہیلی وہیلی ہے اچھا تو ان کو پتہ ہوگا جو اچھے کالج ہیں وہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہوگی اچھا تو پڑھائی اسی میں ایڈمیشن لیجیے گا ٹھیک ہے تو میرا بھی اسی میں ایڈمیشن ہم بھی لے لیں گے دونوں آدمی ساتھ ہی پڑھ لیں گے اور کیا سوچے ہیں آگے کی پڑھائی کہاں تک چلیے اچھی کالج ہوگی کھگڑیا میں کوئی اچھا کالج ہوگا اسی میں لیتے ہیں بہتر ہے پڑھا ہوں سب ٹھیک ہے اور پڑھائی بہت ضروری ہے نا اسی لیے پڑھائی کرنے کے لیے اچھی کالج میں ایڈمیشن لیں گے تب ہم نا اچھی پڑھائی تعلیم لیں گے تو کھگڑیا میں بہت ہے بہت سارا کالج ہے کھگڑیا میں ہوں آس پاس ہی لیں گے جو ٹھیک رہے گا چلیے ٹھیک ہے بہتر ہے ٹھیک ہے السلام و علیکم